मेरा नां कौशल कुमार ऐ मेरी डिस्ट्रिक रेआसी ऐ में अज्ज तुसें ई इलैक्ट्रिसिटी खतरें दे बारे सनान चाह्न्नां कि साढ़े घरे ई निक्की हाइट पर बोर्ड होंदे ते बच्चे केह् करदे कि अपनी उंगलियां नुआढ़े च ठोकदे ते नुआढ़े कशा असें बचना चाहिदा नुआढ़े कारण अज्ज नमें तरीके दे जेह्ड़े बोर्ड आए दे न ओह् लोआने चाहिदे जिस कारण बच्चे ई करंट नेईं लग्गै होर बी जि'यां हीटर होई गे जनानियां केह् करदियां नंगे पैरें हीटरे हत्थ लाई ओड़दियां ते ओह् बड़ी गल्त चीज ऐ ओह् साढ़े आस्तै हानिकारक ऐ ते असें म्हेशां हीटरे गी चपलियां लाइयै यूज करना चाहिदा होर बी जि'यां कुतै तार शार्ट होई जंदी ऐ ते जि'यां कोई बिल्डिंग शार्ट होई जंदी ऐ कोठी घरै दी शार्ट होई जंदी ते असें उस्सी टैस्टर कन्नै चैक्क करना चाहिदा ते कन्नै हत्थें ग्लव्स पाइयै कन्नै सेफ्टी शूज लाइयै म्हेशां कम्म करना चाहिदा इक मसाल ऐ जि'यां बंदा कोई उस्सी तार पकड़ी लैंदी ऐ बंदे ई करंट लग्गै दी ऐ ते असें दुआ बंदा उस्सी पकड़ी निं सकदा ते असें म्हेशां डंडे कन्नै उस्सी बंदे ही छड़काना चाहिदा ते ओह् बची सकदा निं तां अस उस्सी पकड़गे ते असें आपूं बी चमकी जाना नुआढ़े कन्नै और जि'यां हून कोई बिजली आह्ली जगह् पानी होंदा जि'यां पानी डुह्ल्ली जंदा ते असें म्हेशां बूट लाइयै सेफ्टी बूट लाइयै उद्धर चलना चाहिदा ना कि नंगे पैरें जां चपलियां लाइयै असें ई खतरा होई सकदा